उन्दै समाव आङो फरायनाय समाव गोसो होनानै आङो फरायनायखौ आङो गोसोआव दङ आरो आङो बेबायदि उन्दै समनिफ्रायनो मोजाङै फरायाब्ला आरो फरायसालियाव गोसो होनानै फरायामोनब्ला आङो बेबायदि गावखौ दानानै लानोबो हानाय नङामोन आरो आंनि फरायनाय समाव उन्दैनिफ्रायनो आंनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाइ गासैबो हेफाजाब होदों आं बेखौ गोसोआव दङ गोदोनि जोंनि भारतनि राजाफोरनि गेजेराव आंनि गोसोआव साबसिन एबा मुंदांखासिननि राजाफोरनि गेजेराव आङो राजा अशकखौनो मोजाङै गोसोआव दङ मानोना बिथाङा सासे राजा जानानैब्लाबो फोरजाफोरनि मोजां रोखोमनि जेरै थांनानै थानो हागोन खस्थ' मोना जासे रायजो राजाफ्रा मोजाङै थांनानै थानो हागोन बेखौ नायनानै बिथाङा भारतखौ मोजाङै गावनि रायजोआव मोजाङै सालायलांदोंमोन आरो बिथांनि जेनोखि बोसोनफोर जेनोखि खुंनायनि जेनोखि लामा बेखौ दिनैसिम जोंनि भारतनि उननि खुंगिरिफ्राबो मोजां रोखोमैनो सोलोंनानै दिनैसिम रायजोखौ सालायगासिनो दङ जेरै अहिंसानियानो देरसिन मोनथोर बेखौ जोंहा राजा अशकआनो गौतम बुद्धनिफ्राय सोलोंनानै एबा गौतम बुद्धनि जेनोखि फोरोंलांनाय बिनि गेजेरजोंनो बिथाङा फोरजा फिसाफोरखौ सालायलांनानै अशक राजाया भारतखौ सालायलांनानै दिनैसिमबो भारतनि फोरजा फिसाफोरजों गोसोखांजानाय राजा जानानै थाबाय